ہم لوگ چونکہ گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں اس لیے ہم لوگ کو دوڑنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے جگہ کی کمی تو شہر میں رہنے والے لوگوں کو ہوتی ہے اس کو ٹہلنے اور چہل قدمی کرنے کے لیے جگہ کی جگہ نہیں ملتی ہے تو دوڑنے کے لیے کہاں سے ملے ہمارے پاس بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں باغات ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں اسی لیے ہم کو جگہ کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے چنانچہ دوڑنے کے لیے میرا سب سے پسندیدہ مقام میدان ہے فیلڈا جس میں ہم سب لوگ دوڑتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ صبح کے وقت میدان میں دوڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگ صبح فجر کے نماز کے بعد روزانہ میدان کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں ہمارے اور بھی بہو ہمارے اور بھی دوست آ جاتے ہیں پھر ہم سب مل کر ایک ساتھ دوڑتے ہیں خوب دوڑتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو پیڑ کے نیچے آرام کے کر لیتے ہیں اور پھر ہم سب مل کر کچھ کھاتے ہیں پھر ہلکی دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں زیادہ وقت ہم سب مل کر ہی دوڑتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہی دوڑتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے